मुझे अपना बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है बशर्ते और लोगों को भी मेरे बनाए हाथ के बनाए हुए खाने बहुत पसंद आ रहे हैं में लपसी हुआ और मटर पनीर पूड़ी दाल की पूड़ी कचौड़ी खीर ऐसे ऐसे बहुत आइटम बनाती हूँ और लोग बहुत मनपसंद होके मेरे परिवार के लोग और अगल बगल में भी आते हैं खाने उन लोग को बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना जैसे लपसी में क्या करते हैं पहले आटा को लेते हैं चाल लेते हैं उसमें घी डालते कढ़ाही में घी डालके आटे को डालके भूनते हैं हल्का सा लाल होता है तो उसको बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लेते है उसमें पानी मिलाके घोल लेते हैं क्यूंकि मतलब आटे में तो पानी मिलाएँगे तो गोला गोला हो जाएगा लेकिन उसको बाहर निकाल दूसरे बर्तन पानी डालकर घोल लेंगे फिर उसको बर्तन में कढ़ाही में डालेंगे और उसको पकाएँगे उसमें थोड़ा अमचूर डालेंगे और चीनी डालेंगे और उसको थोड़ा चलाएँगे जब गाढ़ा होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे और उसको स्वाद चखेंगे कैसा लग रहा है औ दूसरा है मटर पनीर पहले मट पनीर को हल्का सा रोष्ट करके निकालेंगे उसको गर्म पानी में एक बर्तन में बाउल में लेके गर्म पानी में डाल देंगे पनीर को और फिर मटर को तलेंगे मटर को तलकर निकालेंगे और फिर दोनों को अलग जगह करके इकट्ठा करके प्याज़ कढ़ाही में प्याज़ डालेंगे प्याज़ को बाहर लहसुन प्याज़ आदि सबको हल्का सा रोष्ट करके निकालके उसको थोड़ा मिक्सर में पीस देंगे जिससे ग्रेवी गाढ़ा हो उसको अलग करके फिर से तेल कढ़ाही में डालेंगे उसमें सब मसाले डालेंगे उसको अच्छे से भुनाई करेंगे जितना अच्छा भुनाई होगा वैसे ही उसमें स्वाद और ख़ुशबू अच्छी आती जाएगी उसको भुनाई करने के बाद उसमें मसाला डालेंगे मसाला डालने के बाद उसमें गर्म मसाला थोड़ा और सब सामान डालके भूनके निकालके उसमें पानी डालेंगे पानी डालने के बाद मटर और डालेंगे और पनीर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और सब्ज़ी तैयार हो गई और उसी तरह हुआ मटर पनीर के बाद खीर खीर को बनाने के लिए पहले कढ़ाही थोड़ा चावल भिगाएँगे और दूध गर्म करेंगे एक बौल में लेके दूध को अच्छे से उबाल लेंगे दूध में उबाल आएगी और एक तरफ़ कढ़ाही में चावल डालके घी डालके चावल डालेंगे उसको हल्का सा रोष्ट करेंगे जब हल्का लाल हो जाएगा दरदरा लेकिन चावल को दरदरा क देंगे जिससे वो मतलब अच्छे से घुलेगा उसका स्वाद और अच्छा आता है उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर उसको दूध थोड़ा सा घी में थोड़ा मेवा डालकर उसको फ़्राई भी कर लेंगे उसको फ़्राई करने के बाद अलग निकाल लेंगे चावल को दूध में चावल डालेंगे उसको अच्छे पका देंगे चावल पक जाएगा तब चीनी डालेंगे नहीं तो चावल पहले चीनी डालेंगे चावल अच्छे से पक नहीं सकता है लेकिन चावल पकाने के लिए पहले चावल को डालेंगे चावल पक जाएगा तो फिर चीनी डालेंगे चीने डालने के बाद पक जाएगा तो फिर उसमें मेवा डालेंगे मेवा डालने के बाद वो अच्छे से पक जाएगा अच्छे से उबाल आ जाएगा गाढ़ा हो जाएगा तो उसको उतार देंगे और गोइठा भी एक अच्छी रेसिपी है बहुत लोग उसके बारे में जानते भी नहीं हैं गोइठा बनाए के लिए चावल के आटे का प्रयोग होता है पहले भगौने में पानी भरेंगे उसमें हल्का सा तेल डालेंगे जिससे चारों तरफ़ ओ आटा ना चिपके और आटे को चावल के आटे को सान लेंगे उसका ओ गोला गोला बनाके फिर उतैला का दाल लेंगे उसको पीसके उसको पेष्ट बनाएँगे उसमें नमक हल्दी मर्चा मसाला सब डालके अच्छे से भून लेंगे उसको भूनके एक तरफ़ रख लेंगे और चावल के आटे का टिक्की जैसे बनाकर उसमें जैसे गोला गोला बड़ा सा थोड़ा बनाके उसमें भरके उसको पीठी को उसको बंद करके पानी में डालेंगे लेकिन पानी में जब पानी में उबाल आएगा तो उसमें डालेंगे उसको डालेंगे कुछ डाल देंगे फिर ढक देंगे फिर और बनाते रहेंगे जब फिर थोड़ा फिर दोबारा उबाल आएगा मतलब धीरे धीरे करके उसमें पैट गोइठा डालना होता है एक साथ डाल देंगे सब पूरा एक साथ बैठ जाएगा इसलिए थोड़ा उबलेगा फ़िर डालेंगे फिर थोड़ा ढक देंगे फिर बनाएँगे फिर उबलेगा फिर डालेंगे एक साथ पूरा गोइठा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर पूरा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा उबाल आने पर डालने के बाद कम्पलीट हो जाएगा उसको ढक देंगे और फिर उसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़का करेंगे पानी में भी नमक रहना चाहिए और गोइठे में भी मतलब आटे में भी थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि मतलब पानी और आटे के मिक्स करने बाद उसमें नमक पता नहीं चलता है इसलिए आटे में भी रहेगा नमक पीठी में भी नमक रहेगा थोड़ा पानी में भी नमक रहेगा तब उसका टेष्ट अच्छा रहेगा गोईठा वैसे होय बन जाता है उसमें बाहर जब उसको सु मतलब कोई लकड़ी से छेद करके देखेंगे वो पका हुआ होगा तो लकड़ी में चिपकेगा नहीं नहीं तो चिपक जाएगा कच्चा है तो पता चलेगा